हमरा सबके समस्तीपुर जिलामे अलग अलग प्रक्रिआ छै तऽ अपने खीरो बनेलहुँ खीरमे दूध दूधो पड़ल चारि लीटर दूधमे एक किलो चीनी पड़ल तकरबाद पुरीयो बनल तकरबाद तरुआ बनल तऽ बेसन आएल चावल पीस कऽ पड़ल ईहए सब भेल फेर हमरा बहुत प्रकारके बनै है तऽ तब अच्छा लागल ओहिमे तनी काजू किशमिश पड़ल तनी छोहरो पड़ल तब अच्छा लागल तऽ बहुत बहुत दूरसँ आएल आदमी सब समस्तीपुरके अथीमे खाना खानेके लिए खाना खाइ लए तऽ ओहए सब होइत छै तऽ कार्जक्रम बढ़ैत छै शादी बिआहमे तऽ बहुते अथी होइत छै बहुते चीज बनैत छै जेनाकी अथी बनै है तरुआ बनल तब ओहिमे अच्छासँ बनेलहुँ तनी बेसन लगा कऽ तनी कटबै कोबीके तरुआ तनी अथीके तरुआ तनी आलूके तरुआ तनी अथी टमाटरके चटनी जेनाकी दही दहीके बहुत पसंदीदा करैत छै ईहए सब से भेल